हँ हेलो की कहु हँ की कहू ओ किनका ले बनबेबनि चार्ज एतऽ तऽ अहाँकेँ साढ़े पाँच सए महग युग भऽ गेलै ने दश बीस टका एमहर ओमहर भऽ जायत सहए युग आब देखैत छियै कते महँगाइ बढ़ि गेलैया कम भऽ जायत आओर नहि तऽ अहाँ जे छै से काल्हि आउ काल्हि खन काल्हि दू अढ़ाइ बजे करीबमे काल्हि काल्हि काल्हि अहाँ नहि तऽ परसू परसू आउ परसू अबैत छी ने तऽ आओर जे छै से ओकर अहाँकेँ अथी लऽ लेब नाप लऽ लेबनि हुनकर तहन ने केकरा नापसँ सीब कोन बच्चाके नामे अहाँ किनका लऽ अहाँ ज्योति लऽ बनायब कीनका ले बनेबनि कैटा बच्चाके कपड़ा बनेबै शूट किनका किनका लऽ अच्छा हँ हँ कहिऔ प्रियङ्का कुमारी तऽ अहाँकेँ जे अहाँकेँ जे छै से मतलब हमर प्रियङ्का कै बरषक हेतै कतेक अच्छा तऽ अहाँकेँ जे छै से लगभग साढ़े छओ मीटर करीब कपड़ा लागत बड़कीके जो बड़कीके आ छोटकीके जे छै से प्रिया ज्योति बड़की ज्योतिके जिनका अहाँ अठारह उन्नैस बरषक कहलियनि तिनका लऽ साढ़े पाँच मीटर मानि लिअ आओर छोटकी लऽ जे छै से अढ़ाइ मीटर करीब कपड़ा से लागत कपड़ा लऽ के अहाँ जे छै से ज्योतिमे साढ़े पाँच सए आओर प्रियङ्काके चारि साढ़े चारि छोट छथिन ने तऽ हुनका पाँच सए नहि साढ़े पाँच सए कहलहुँ तऽ अहाँ पाँचे सए दऽ देबै कमे साढ़े चारि साढ़े चारि सए देबै युग देखैत छियै युग आब बदलि गेलनि बहुत रील ठीक छै तहन आउ अहाँ जे कहबै उन्नैस बीस भऽ जेतै ठीक छै आउ